اتر پردیش ہندوستان کا ایک ایسا شہر ہیں جہاں پہ ہندو مسلم سیکھ عیسائی سب مل جل کر رہتے ہیں یہاں کا تہذیب گنگا جمنی تہذیب ہیں جہاں پہ ہر مذہب کا بھید بھاؤ نہیں ہوتا سب مل جل کے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی ایک دوسرے مذہب کی عزت کرتے ہیں اور عزت و احترام کرتے ہیں یہاں پہ مسجد بھی ہے تو مندر بھی ہیں اور اس کا اتر پردیش کا جغرافیہ ایسا ہے جہاں پہ جس کی وجہ سے اس یہاں پہ سخت گرمی بھی پڑتی ہے اور اس کے ساتھ سخت سردی بھی پڑتی ہے یہاں کی کلائمیٹ اکسٹریم کلائمیٹ ہے یہاں پہ کراکے کی سردی پڑتی ہے تو وہی گرمی بھی خوب پڑتی ہے تو ان ساری جغرافیائی اور تاریخی اس سے اترپردیش متاثر ہوا ہے اترپردیش کی تہذیب